लॉकडॉऊन असें लोकें लाकडॉऊन च असें लोकें बाह्र ते जाना निं ही ते असें लोग अंदर गै बैठ के बस उनें खंदे रौह्ना लोग ते बाह्र निकलदे निं हे की कोरोना आई दा ऐ ते एह् साढ़े आस्तै एह् इ'यां सोचदे जि'यां कोई दोआर आया ऐ अंदर बैठ के फोन च दिक्खदे जाना डिश जो बी दिक्खनी बनानी ते खाई लैनी ते कदें केक बनाई लैना कदें समोसे बनाई लैने कदें पूड़ियां छोले बनाई लैने कोई चीज जेह्ड़ी बी मन करना ओह् बनाई खाई लैनी मोमोज बनाई लैने ओह् बनाइयै खंदे रौह्ना असें लोकें सानूं मतलब कोई पता निं लग्गा की एह् कोरोना आया जां नेईं आया असें लोकें सगुआं बड़ी खुशी कन्नै मनाया साढ़ी सेह्तां तंदरुस्त रेहियां सानूं कोई कोरोनै दा पता निं ना साढ़े लोकें ई पता पापड़ बनाने ते पिज्जा बनाई लैना हर इक चीज जेह्ड़ी खानै गी रड़कै बनांदे जाना खंदे जाना बाह्र निकलदे निं ही जेह्ड़ी डिश बनानी ते ओह् खंदे रौह्ना असें लोकें बड़ा सोह्ना बनाया असें लोकें कोई पता निं ते कोरोना आया जां नेईं आया सगुआं असें बड़ी खुशी कन्नै मनाया बैठ के बेह्ले जो चीज मन करना ओह् बनाई खंदे जाना जेह्ड़ी चीज दिक्खनी मोबाईल ते ओह् असें बनाई लैनी ते बड़ा सोह् इ'यां जि'यां इक बड़ा देआर आया असें लोकें एह् समां जेह्ड़ा बनाया असें लोकें कोई पता निं ओह् एह् आया कुसै दे जां नेईं आया ते बाह्र दे लोकें बोह्त कुछ बोलेआ ओह् एह् कोरोना आ गेआ ऐ इ'यां हो जाएगा इ'यां होई जाना ऐ असें लोकें गी कोई परेशानी आई गै निं अस लोग बिलकुल ठीक ठाक रेह् की के अस लोग जेह्ड़े आं अस लोग मतलब अच्छा खाना खन्ने आं जो बी ऐ अच्छा बनाना अच्छा खाना ओह् किचन जाना अपने अंदर जेह्ड़ी सफाई रक्खी दी ऐ सब कुछ अपना मतलब कपड़ा साफ सूथरा पैह्नना ते अस लोग अपने साफ सफाई बड़ी रक्खने आं जो हैंड वॉश बी ध्याड़ी दा दो तिन्न बारी करना असें लोकें बड़ा सोह्ना गुजारेआ असें लोकें कोई पता निं एह् कोरोना आया जां नेईं आया अरे बोह्त सुंदर सेह्त बी बन गेई ते चलो दो किलो वजन बढ़ गेआ ते असें बड़ा मतलब खुशी कन्नै जो मनाया ओह् सानूं बिल्कुल पता निं ऐ असें बहुत डिशां बनाई दियां अस सबकुछ मतलब खंदे गे धूमधाम कन्नै मनाया असें लोकें ई कोई परेशानी निं आई असें लोकें कोई तकलीफ निं होई असें लोकें कोई किश निं होया ते बड़ी खुशी कन्नै अपनी चीज जेह्ड़ी ऐ ओह् अच्छे ढंग कन्नै गुजारी ऐ अच्छे ढंग कन्नै बीती ऐ असें कोई परेशानी निं आई ऐ ना किश ते अस बड़ा खंदे हे बेह्ले बैठे दे हे बनांदे जाना डिशां ते खंदे जाना ते असें लोकें वजन सगुआं दो तिन्न किलो बधी गेआ ते हून बेह्ले बैठे दे खाना बाह्र जाना नेईं एह् बाह्र निं जाना इक दूसरे पास नेईं बैठना घर गै बैठना ते अस लोग घर गै बैठदे जो चीज मन करना उऐ चीज बनाई लैनी खाई लैनी ते वजन जेह्ड़ा साढ़ा दो दो तिन्न तिन्न किलो वजन जेह्ड़ा जादै बद्ध गेआ बेह्ले रौह्ने कन्नै खानै कन्नै असें लोकें कोई परेशानी निं बनी ते असें लोकें साफ सफाई बड़ी रक्खी अपने अंदर बाह्र दी बी रक्खी बिस्तरै आह्ली चादरै इक दिन दो दिन त्रियै दिन चादर बाह्र कड्ढी देनी ते असें लोकें सफाई रक्खी दी ऐ असें लोकें जेह्ड़ी सफाई रक्खी दी अपने आप दी सफाई रक्खी दी अपने मतलब कपड़ें दी सफाई रक्खी दी असें लोकें रोज दा दो बारी बी इन्ना गै लैना ते ते सेनीटाईजर बी लाना ते सगुआं हत्थ मलदे रौह्ना ते सारा मतलब अपना सारा साफ सूथरा शरीर रक्खेआ असें लोकें कोई परेशानी निं आई असें लोकें अपना मतलब पूरा सफाई जेह्ड़ी ऐ अपने अंदर जेह्ड़े अपने घर दी कपड़ेआं दी बच्चेआं दी जो बी रुट्टी दी बी शैल साफ सूथरी कीती असें लोकें ई कोई फर्क निं पेआ असें लोकें ई कुसैगी निं होया जो सब्जी बनानी बजारू लेई औनी सब्जी ओह्बी असें गरम पानी च कड्ढ के ओह् फिर सब्जी खानी इनें सहब्जियें गी नेईं अस लोग बनांदे ते नेईं अस खंदे असें लोकें पैह्लें गरम पानी च कड्ढने फिर असें लोकें ओह् सब्जी जेह्ड़ी बनानी ते फिर इस्सै बास्तै साढ़ा शरीर जेह्ड़ा तंदरुस्त रेआ इस बास्तै असें फर्क मतलब कोई साढ़े शरीर गी नेईं पेआ असें लोकें अपने आप दी बोह्त सम्हाल कीती साफ सूथरा रक्खेआ अपना आप असें कपड़ा पैकेट साफ सूथरा रक्खेआ ते खाना पीना साढ़ा साफ सूथरा ई इस बास्तै साढ़ी सेह्त नूं कोई फर्क निं पेआ असें ई ऐहीं तक बी कोई फर्क निं पेआ साढ़ी सेह्त जेह्ड़ी ऐ बेशक्क अस पंजाह् पचुंजा सट्ठ साल दे आं ते एह् साढ़ा एटीट्यूड निं चलना असें ई साढ़ी सेह्त गी कोई फर्क नेईं क्योंकि असें लोकें ना बड़ा मतलब अपनी सेह्त दा ध्यान रक्खेआ ऐ बजारू चीज नेईं खाद्धी असें लोकें नै असें लोकें नै अपना मतलब जो न्यूट्रल चीज ऐ ओह् असें लोकें खाद्धी अपनी सेह्त च जेह्ड़ा ऐ कोई फर्क निं पेआ इस बास्तै अपनी सेह्त दा ध्यान रक्खेआ अहीं